असांजे देश जी आजादी लाइ करे असांजे नेताउंनि या असांजे योद्धाउनि घणेईं तमामु कोशिशूं कयूं घणेई आंदोलनु हलाया जे मां हिकिड़ो आंदोलनु महात्मा गांधी द्वारा हलायो वियो जंहिंजो नालो आहे स्वदेशी आंदोलनु स्वदेशी आंदोलनु में हीअ शर्तु रखी वयी हुई की असांजे देश जा जेका बि माण्हू आहिनि हू सिर्फ़ु असांजे देश जी ठहियल शयूंनि खे ई यूस कंदा छाकणि त अग्रेंज पंहिंजी शयूं पंहिंजे ॿाहिरि विदेश जूं शयूं खणी आया हुआ हिते विकिरण लाइ करे त हू हुनजी शयूं बि विकिणनि त असांजी शयूंनि जो यूस कोन्ह पियो थियो हू विकामजियूं कोन्ह पई जंहिंसां असांजे देश खे ॾाढो भारी नुकसानु पियो थियो ऐं हुननि जे देश खे फ़ाइदो पियो थियो त महात्मा गांधी हिन सिचुएशन खे हिन परेशानी खे ॾिसी करे ई स्वदेशी आंदोलनु चालू कयो जंहिंसां सभिनि नागरिकनि खे चयो वियो की सभु पंहिंजे देश जी ठहियलि शइ वठंदा विदेशी शयूं न वठणु जेतिरो कोशिशि थिए पंहिंजी देश जी शइ वठिजे विदेशी शयुनि खे बैन कयो वियो उन्हनि खे वठण लाइ करे माण्हू ॾाढो ईंदा हुआ जंहिंखे असांजी जॾहिं असांजे देश जी शयूं न विकामजंदी त असांजे देश जो विकास ई न थींदो इन करे महात्मा गांधी असांजे देश जे विकास लाइ करे स्वदेशी आंदोलनु शुरू कयो